असांजे क्षेत्र में बुनाई सिलाई अॼु कल्ह ऑनलाइन पैटर्न अची विया आहिनि मां जो बि कंदी आहियां सभु ऑनलाइन मां ॾिसंदी आहियां पहिरें जे ज़माने में असां केटलॉग मां पसंदि कंदा हुआसीं टेलरुनि खां पुछंदा हुआसीं पर अॼु कल्ह हेतिरो ज़मानो थी वियो आहे कि ऑनलाइन में हिक खां हिकु तकनीकूं पैटर्न था मिलनि अस पारंपरिक पोशाक मां कॾहिं न ठाही आहे